हैलो नमस्ते मैडम जी में ओह् लैहंगा लैना हा ब्याह् च ते किन्ने रेट तगर मिलग अंजी अंजी आं रेंट उप्पर लैना सनायो ते किन्ने तगर लाई ओड़गे पैसे ओह् सनाई ओड़ेओ दस्स ज्हार तक्क चलो कोई गल्ल निं ते कल्ल लैगी में ठीक ऐ